हाँ मुझे टॉलीवुड की फिलिम पसंद है जिसका नाम पुष्पा है उस फिलिम में जो हीरो है वह अल्लू अर्जुन है पुष्पा में उसका नाम पुष्पा ही है मुझे पुष्पा के पहनने वाले कपड़े बहुत पसंद है मैं पुष्पा के जैसे कपड़े भी खरीद के लाया हूँ और मुझे उसकी शर्ट पर जो फूल के चित्र बने हैं वह मुझे बहुत पसंद है और उसकी पेंट है जिसका नाम बेल बॉटम है वह पेंट में नहीं बहुत सारे लोग पहनते हैं सबको वह पहनना बहुत पसंद है सभी को पेंट पसंद है और वे लोग पुष्पा जैसे कपड़े भी पहनते हैं और सभी लोगों को पुष्पा के कपड़े बहुत पसंद है और उसका डायलॉग है मैं झुकूंगा नहीं साला वह पुष्पा की हेयर स्टाइल और पुष्पा के डायलॉग से वह पुष्पा फिल्म बहुत फेमस हुई है और मुझे वो उसके कपड़े खरीद के लाने पर पहनने में बहुत खुशी हुई